न मूंखे इहे न लॻंदो आहे की मीडिया ऐं शिक्षा व्यवस्था में असांजी सिंधी भाषा खे पूरो महत्व ॾिनो वियो आहे छोकी असांजे स्कूल में बि पढ़ाइयूं ऐं कॉलेज में बि पढ़ाइयूं हुते असांखे ॿियो भाषा मिलंदा आहिनि पढ़ण लाइ पर इहे सिंधी भाषा असांखे न मिलंदी आहे पढ़ण लाइ किथे बि कहिड़े बि स्कूल में तव्हां ॾिसी वठो जो सिंधी स्कूल हूंदा आहिनि हुते बस पढ़ायो वेंदो आहे जो की ॾाढा घटि हूंदा आहिनि कहिड़े बि विभाग में असांजे हिते सिंधी स्कूल ॾाढा घटि आहिनि ऐं कॉलेज बि ॾाढा घटि अहिनि ज़्यादातर स्कूल असांखे ॿिए भाषा पढ़ाईंदा आहिनि जीअं इंग्लिश थी वियो हिंदी थी वियो मैथ्स थी वियो साइंस ऐं एसएसटी थी वियो पर असांखे सिंधी न पढ़ाई वेंदी आहे बिल्कुल बि जो असांजे लाइ बिल्कुलु ज़रूरी आहे असांजा सिंधी ॿार बिल्कुलु सिंधी सम्झंदा ई न पोइ अॻिते हली असांजी सिंधी बिल्कुलु घटि थी वेंदी तंहिं करे असांखे सिंधी खे वधाइणो खपे